ہلو ہاں آپ کے یہاں کلفی اور فروزن یوگریٹ موجود ہے تو آپ کے پاس فلیور کون کون سا ہے اور کیا اس کی پرائز کیا کیا ہے ہاں جی سر تو اس کا پرائز کیا کیا ہے ہاں جی تو فروزن اور یوگرٹ یوگریٹ کا پرائز کیا ہے ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو اس میں سارے فلیور آپ کے پاس اویلیبل ہے ہاں ہاں جی سن کر وہ سن ہاں سن کر مزہ لا مزہ لگ رہا ہے اور فروزن یوگریٹ کیا ذائقے ہیں فروزن یوگریٹ کے کیا ذائقے ہے ہاں جی مزکورہ کلفی کی قیمت کیا ہے ہاں جی ہاں تو آپ کے شاپ ہاں سر آپ کے شاپ کا ٹائمنگ کیا ہے کب سے کب تک ہے ہاں جی ہم میں سے دونوں میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں ایک مشہدی کلفی اور ایک ونیلا فروٹ یو فروزن یوگریٹ شکریہ تھینک یو تھینک یو اوکے